एकटा हम जे छै ए सी किनलिऐ ओ रहै ओ रहै हमर एल जी कम्पनीके सब तऽ कहलकै बड़ बढ़िआँ होइत छै बड़ बढ़िआँ होइत छै तऽ हमहुँ किनलिऐ तऽ लगेलिऐ तऽ लगेलिऐ तऽ ओकर तऽ ठण्डा वण्डा तऽ बहुत बढ़िआँ दै रहल रहै देलके सबकिछु बढ़िआँ मतलब घरमे जबतक रहिऐ पूरा घरके चिल कए दै रहै एकदम पूरा ठण्डा लागए बड़ मोन लागए कतबो गर्मीसे कतहुँ बाहरसँ अबिऐ गरमीमे तऽ राहत लागए आरामसँ सुति जाओ ए सी चलाके तऽ बहुत किआकी घर आजकल तऽ बिना ए सीके चलै वाला छै नहि जेहि तरहसँ मौसममे चेंजिङ्ग छै लेकिन जब भेलैकि जब किछु देर ओकरामे रहऽ लागलिऐ ओकरबाद जे ओतऽसे बाहर निकलिऐ कतहुँ बाहरके तरफ जइए रूमसे बाहर निकलिऐ बाप रे बाप चिलचिलाके लागे देहमे लागे किछु नोचय लागे काटे लागे एते गरमी लागे तऽ ए सीके आदत तऽ लोगके नहि लगाना चाहिए ओकर नुकसान फायदा छै तऽ नुकसान भी छै